गुजरात में कुझु लोकप्रिय पर्यटक स्थलु आहिनि जेके मां सुझाव ॾींदसि की तव्हांखे बि ॾिसणु खपनि मांडवी बीच अथव हुनखां पोइ तव्हांखे रण जो उत्सव अथव कच्छ में हुन खां पोइ सूर्य मंदिर अथव गुजरात जो प्रतिष्ठित मंदिर जूनागढ़ जो चंद्रगुप्त मौर्य जो खजाना कांकरिया झील अथव सापुतारा झील अथव स्टैचू ऑफ यूनिटी अथव कई लोकप्रिय जॻहियूं आहिनि तव्हांखे द्वारका धीश जो मंदिर अथव हुनजो गरबो ग्रह भव्य गर्व पव थो सोमनाथ जो मंदिर जेको ॿारहं ज्योतिर्लिंग में हिकु अथव त घणे ई अहिड़ी जॻहियूं आहिनि जेके गुजरात खे प्रसिद्ध कंदियूं आहिनि अवश्य इन्सानु खे ॾिसणु खपनि